हैल्लो जै माता दी अच्छा केह्दी पूजा करानी ऐ जी अच्छा ते कदूं ऐ भला अच्छा अच्छा एह् मूहुर्त हून जेह्ड़ी सगरांद आवा दी ऐ इस म्हीनै दी बीह् तरीक ते मूहुर्त ठीक ऐ आं बीह् तरीक समग्री भी इ'यां करगे की लिस्ट में तुसेंगी भेजी ओड़गी ते उस लिस्ट उप्पर सारा समान लिखे दा ऐ ते सारा समान तुस सारी समग्री किट्ठी करी लैयो ते एह् सबैह्रे सुच्चे मूंह् पूजा होनी ऐ ते नौ बजे सारी त्यारी रक्खी लैयो अपनी पूजा दी आं में सबैह्रे साढ़े अट्ठ बजे उद्धर पुज्जी जाह्गे ते तुस अपनी पूरी त्यारी रक्खेओ ते समग्री दा में तुसेंगी सारा भेजी ओड़नेआं लिस्ट बनाइयै ठीक ऐ ते तुस दिक्खी लैयो फिर ठीक ऐ फिर ठीक ऐ जै माता दी